खंयचेय प्रसार माध्यम अचूक बातम्यो दितात अशें म्हणपाक जावचें ना आमी सरसार बुद्दी वापरून खरें कितें फट कितें तें थरावपाक जाय तातल्या बातम्या वयरसून आमचें मत थरावंक जायना आमकां रिड बिटूवीन लायन्स येवपाक कांय वर्तमानपत्रां ठरावीक विचारी घेवन फुडें वतात दुसरे बाजूचे मत कितें तें आमी समजून घेवपाक जाय